जी बन जाएगी

हाँ रहेंगे किस टाइम पे हाँ हाँ शाम को आ जाएंगे शाम को कितने बजे तक हाँ पांच से आठ बजे के बीच आ जाएंगे वीडियो कैसी बनवानी हैं एच डी बिना एच डी कितना टाइम टाइम पीरियड कितना होगा वीडियो का हाँ बन जाएगी हाँ बिल्कुल जैसा आप चाहोगे वैसी ही बनेगी वीडियो हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल अच्छी बनेगी वीडियो तो क्वालिटी मिलेगी अपने यहाँ गाना वो ही वो अपने जो सगाई प्रोग्राम में जो गाने आते हैं वो ही गाना लगाएंगे अपने उसके सीन के हिसाब से

एडवांस एडिटिंग कर देंगे वो तो उसका अलग से चार्ज होगा हाँ वो तो जितना आप एक्स्ट्रा बनवाओगे उसमें उसका उस हिसाब से हो जाएगा हाँ हाँ वो सब कुछ होगा उसमें हाँ हाँ सब कुछ हो जाएगा वो तो अच्छे तरीके से होगा हाँ बिल्कुल अच्छा करेंगे कोई दिक्कत नहीं है आप तो आ जाओ बनवाने के लिए आर्डर दे दो अभी जिससे की मैं उस दिन और किसी का आर्डर नहीं ले पाऊं नहीं नहीं आना तो पड़ेगा पास में अब फ़ोन से पैसा ट्रांसफ़र कर दो आर्डर कन्फ़र्म करा दो तो फिर फ़ोन से चल जाएगा हाँ तो आपको पिक्चर किस प्रकार की चाहिए होगी उसमें एच डी क्वालिटी में छोटा बड़ा मतलब उसी हिसाब से इमेज

हिण्डौन में हिण्डौन में किस जगह पे होगा इसका तुम्हारा प्रोग्राम ये हाँ वहाँ पे हो जाएगा कितनी तारीख को है शाम को

हाँ तो आप ऐसा करो आर्डर कनफ़र्म करा दो हो जाएगा

हाँ जी ऐसा करो आप व्हाट्सप्प सेंड कर देना हाँ व्हाट्सऐप्प पे डिटेल सेंड कर दो और फिर इसी नंबर पर पेमेंट कर देना आप हाँ इसी पे पेमेंट कर दो और व्हाट्सऐप्प पे डिटेल सेंड कर दो नहीं नहीं ऐ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है समय पे आ जाएंगे पहले पहले भी हम दो दो तीन बार वहाँ पे जा चुके हैं हाँ हाँ जानते हैं प्रॉपर तरीके से ठीक है थैंक यू